अ हेल' औ औ लाबोनाया लाबोदों ओं नाया ना मिर्गा दं कमल दं फिथिग्रि दं मागुर दं खुसिया दं ओमफ्राय सिंगिबो दंमोनलै गैथ'ला ओमफ्राय दा औ नायाथ' जोबनाया जोबथ'वा इसे दंबावो बुरजायानो दंबावो नाया औ अ बेसेसो नांगौ जादोंमोन औ कमलबो दं औ कमला जायो जागोन जागोन माथाम माब्रैसो दङ औ मागुर ना दङ औ दङ मागुरा ना मागुरा सारिस' किल' कमलाना कमला माबा सारे तिनस' केजि

औ ना फिसाया दङो इसेल'सै बारा गैया आरो ना

ओरैनो जोङो नाया बेखिनियावनो जोबो माब्लाबा सारिथायावनो जोबो माब्लाबा आरो सयथायालासि थाङो माब्लाबा मानसि लाना मानसि जायो आरो ना

अ औ औ औ औ औ जागोन दे औ कमल कमलखौ तिन केजि औ औ औ औ औ औ मावायाबो दुइ केजि जागोनआनो दे दुइ केजिसोनि जाब्लानो गैला जासिगोन औ औ औ दे दे दे